हमर नाम अमर राम हइ आओर हमर पिताजीके नाम जे हइ स्वर्गीय डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह हइ आओर हम रहैवला सीतामढ़ी जिलाके सोनापट्टी वार्ड नम्बर दसमे रहै छी हम आओर हम एगो पेशासँ हम एकगो सरकारी शिक्षक छी आओर हम यहाँ सीतामढ़ी जिलामे जे हइ अन्हारि पञ्चायतमे रिगा प्रखण्डके अन्हारि पञ्चायतमे जे हइ नौकरी करै छी आओर जिला लेवलपर जे हइ हम कएक प्रकारके विभागके तरफसँ जे हइ मास्टर ट्रेनरके रूपमे काम भी करै छी जइसे आपदा प्रबन्धनके यूनिसेफके बाल श्रमके सेक्सुअल अब्यूजके एन आर एस टी के हँ बहुत सारा कार्यक्रम होइ छै सरकारके जकरा हमरासबके ट्रेनिङ्ग करवाएल जाइ छै सरकारके दुआरा आओर हमसब आकऽ टीचरसबके ट्रेनिङ्ग दै छी बच्चासबके भी सिखाबै छी हँ आओर सीतामढ़ी जिलामे जे हइ मतलब कोशिश रहै छै हमर सबके बहुत सारा कार्यक्रम करैके जे सामाजिक सेवा भी हमसब करै छिए ब्लड डोनेशन कैम्प भी लगबाबै छिए ब्लड डोनेशन कैम्पमे जे हइ ब्लड देबैके अलावा अलावा हमसब जे हइ अपन भी ब्लड दान करै छी जाहिमे पछिला कइ वर्षोंसँ ब्लड दऽ रहल छी रक्त दान करै छिए हमसब आओर लगातार इधर चारि सालसँ लगातार जे हइ हमसब जे हइ जिला लेवलपर जे हइ अच्छा रक्त दानीके रूपमे जानल जाइ छी आओर बिहार लेवलपर जे हइ हमर सबके जे हइ चारि बार जे हइ स्टेट अवार्ड भी मिलल हइ आओर रक्तदान करैके नामपर स्वास्थ्य विभागके तरफसँ आओर ओकरा बाद जे हइ हमरो सबके कएक गो संस्था हइ संस्थाके माध्यमसँ खेलकूदमे भी हमसब सम्मिलित छी हँ जिला लेवलपर कबड्डी उबड्डीके भी हम जॉइन्ट सेक्रेटेरी छी आओर कएक प्रकारके काम उम हमसब करै छी जकरा अहाँ समाजमे जे हइ गरीबोके मदद करना बहुत सारा ही आपदामे जे हइ कएक गो हमसब कार्यक्रम भी करले छिए मोहल्ले टोलामे जे हइ लॉकडाउनमे आगि लगलै रहै तऽ ओकरा बारेमे बुझाबैके भी काम हमसब करलियै हँ न्यूज पेपर मीडियामे हमर सबके न्यूज भी छपलै सरकारके तरफसँ हमरा सबके इनाम भी मिलल हँ सर्टिफिकेट भी मिलल मोमेन्टो भी मिलल इएहसब हइ अपना बारेमे